नमस्ते मैं घर पर हूँ और बताइए और सब बढ़िया कहाँ पर हाँ तो ठीक है दो हज़ार लगेगा

हाँ दो हज़ार लगेगा

लगेगा

नहीं इतना दूर जाएँ अब ट्रेन व्रेन से जाती तो और ज़्यादा पैसा लगता अब तेल ओल के लिए पैसा तो चाहिए ही

नहीं आप होना है तो दो हज़ार से कम नहीं होगा ऐसे कैसे आप कल भी हमारे घर में

ठीक है चलिए जी दो हज़ार से कम तो नहीं करते

नहीं ऐसे कैसे हम आपका पन्द्रह सौ में नहीं